ऐतिहासिक घटनाओं को पहचानों में आकार देने के लिए राष्ट्रवाद की एक अहम भूमिका है जब हमारा देश अंग्रेज़ों के गुलामी में ज़ंजीर में जकड़ा हुआ था उस समय में हम लोग एक गुलाम नागरिक थे लेकिन यह एक ऐतिहासिक घटना हुआ कि हमारे देश के वीर नौजवान सुभाष चंद्र बोस वीर भगत सिंह डाक्टर लोहिया जैसे लोगों ने महात्मा गाँधी का सहयोग किए और महात्मा गाँधी ने राष्ट्र को एक स्वतंत्र करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किए महात्मा गांधी राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए कई बार जेल गए लेकिन उनका एक ही कहना था कि हम आज़ादी लेकर के ही रहेंगे यह ऐतिहासिक घटनाओं और पहचान को राष्ट्रवाद की भूमिका में अहम रोल निभाने में हमारे बापू कहे जाने वाले राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गाँधी ने जो इस देश के लिए किए अपना तन मन न्यौछावर किए देश के लिए आज इनको हम लोग एक राष्ट्रपिता के रूप में मानते हैं उन्होंने एक अच्छे काम किए जिससे कि आज हम लोग एक स्वतंत्र भारत के रूप में राष्ट्र के रूप में रहते हैं एक अच्छे ऐतिहासिक घटना में जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ बिजनिस पर्पज से आए थे उस समय में उन्होंने बहुत सारा अपना प्रयास करके यहाँ का आम पब्लिक से घुलमिल करके यहाँ रहते रहते ऊ हमारे देश को अपने चंगुल में बना करके देश पर कब्ज़ा कर लिए लेकिन समय आने पर महात्मा गांधी ने एक अच्छे प्रयास से हमारे राष्ट्रपिता ने

हमारा देश दो सौ वर्षों से ज़्यादातर गुलामी में ज़ंजीर में जकड़े रहे दो सौ वर्षों तक यह घटना को सही करने में या हमारा राष्ट्र निर्माण में अहम रोल रहा हमारे यहाँ वीर भगत सिंह पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गाँधी कई ऐसे उदाहरण है कि राष्ट्र को आगे बढ़ाने में एक अस्मरणीय याद की हम एतिहासिक घटनाओं को ऐसे बहुत सारे घटना हुआ जो की एक असहस्य असहज घटना हुआ लेकिन फ़िर भी सारी समस्या को निदान देखते हुए सभी ने अपना हिम्मत नहीं हारे और अपना वह काम राष्ट्रवाद के हित में करते रहे